हैलो हां जी हैलो हैलो हां जी हां जी हां जी बिलकुल अच्छा केह्ड़ी जगह औना भला अच्छा ते फिलहाल इक दो दिन में कुदै लग्गे दा नी ते पैह्लें उत्थें दा निपटाइयै ते फ्ही आई सकना लेकिन में समझा ना इक्क जगह फ्ही बापस आई सकदा बंदा तुसें पैह्लें फोन करना हा चलो परसूं तगर में जल्दी कोला जल्दी करना कल्लै दी ध्याड़ी उत्थें कम्म करना पूरा हां हां फ्ही इक जगह लग्गना होंदा जकदम निं ना आई सकदा हूं ध्यान गै रक्खेओ कुदै स्लिप स्लुप नि ना लग्गे थोह्ड़ा इ'यां देसी जगाड़ करी लैएओ किश अच्छा फ्ही चलो ठीक ऐ